حالیہ برسوں میں ہندوستان کی معیشت کو بڑھنے کی کئی اہم صورت حال ہیں جن میں سے انٹرنیٹ ہے اور آنلائن شاپنگ وغیرہ ہے بھی ہے اور اور سب سے بڑی چیز جو ہے معیشت کی پڑھنے کی ہے کہ جب سے آنلائن پیمنٹ کا سسٹم آیا ہے اس تب سے ایک عوام کا سارا پیسہ جو ہے اس بینک میں ہی رہتا ہے جب اس پیمنٹ کرتا ہے تو اسی وقت اس کو پیمنٹ وہاں سے نکلتا ہے اور سارا پیسہ جو ہے وہ سرکار کے پاس ہوتی ہے جس سے سرکار جو ہے گورنمنٹ اس سے اس پیسے کا صحیح استعمال کرتی ہے اور اور اس سے معیشت بھی بڑھتی ہے اور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ادائیگی میں ڈیجیٹل کی مارکیٹنگ کی صورت حال کس